गोजोन आरो गोथौ गामि ओनसोलफोराव थाग्रा मानसिफोरनि थाखाय गेलेनाया जोबैनो जोबोरैनो रंजानाय आरो देहानि मोनसे देहानि मोनसे एक्सारसाइस जाय खेलाफोरखौ गेलेयोबा जोंनि देहाफ्रा राब राफोद रुफोद जानायजों लोगोसे देहाया मोजाङैनो थायो गामि ओनसोलनि सुबुंफोरा बांसिनै खेलाखौ गोसो गोसो गुदुं जानानै गेलेयो देहाफोरा मोजांनि थाखाय आरो बैफोर रंजानायफोरा मोनसे गेलेनायनि देरहासारनायखौ फोरमायो ओरो बै गेलेनाय समाव गामियारि सुबुंफोरा गेलेनायनि नियमफोरखौ गावसोरनि गोसोबायदि खानानै लायो आरो खेलाफोरनि जायगानि आंखालनि थाखाय बैफोर गेलेनायफोरा टाउन ओनसोलनिख्रुइ एसेब्लाबो जुदा जायो मानोना बैफोर जायगाफोरा टाउननिजों मिलाया आरो सुबिदा बायदि जाया मानोना गोजौ गाहाय हा दहा दख्लि जायगाफोरावनो गेलेनो गोनां जायो लोगोसे बै गेलेनाय गेलेनाया गुबुन गुबुन रोखोमनिबो थायो जेरै खाबादि खारनाय बायदिफोरा सहर ओनसोलनिफ्राय इसेबाबो जुदा बेनिखायनो गामि गोथौ ओनसोलनि गेलेनाया जोबोर नियम गोयै जायो आरो गोख्रों जायो